नमस्ते अच्छा अच्छा आप इंटरव्यू के लिए आए हैं अच्छा आप आइये बैठिये हाँ बत बताइये आपने क्या कर रखा है अच्छा नाम बताएंगे आप भारती अच्छा आप रिज्यूम लाये हो अपने साथ अच्छा दिखाएंगे आप अच्छा क्या क्या काम किया है आपने तीन वर्षों में सामाजिक कार्य में क्या क्या रहा आपका अच्छा महिलाओं के बे और क्या क्या करते हो आप अच्छा बच्चों के स्वास्थय के लिए भी किया है बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम किया है आपने क्या काम करते थे बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा तो आप भोजन वगैरह भी देते थे उनको अच्छा और महिलाओं को कौन कौन सी ट्रेनिंग देते थे आप अच्छा वह सारे किए हैं अच्छा बाकी के आपको वहाँ क्या पेस इनकम मिलती थी पन्द्रह हज़ार मिलती थी तो पन्द्रह हज़ार मिलती थी यहाँ आपको है न मैडम पन्द्रह हज़ार से थोड़ा सा ही ज़्यादा मिलेगा और क्वालिफिकेशन क्या रही थी आपकी वहाँ आप बारहवी पास हो अच्छा बारहवी पास हो और आपका फील्ड वर्क आता है आपको एक्सपीरियंस आपको तीन साल का है न

अच्छा हाँ मेरे यहाँ आपका ये काम रहेगा महिलाएँ हैं जो कच्ची बस्ती की उन महिलाओं के साथ में आपको मिलना है उनको शिक्षा देनी है उनको पढ़ाना है हेल्थ के बारे में नहीं नहीं उसकी फीस नहीं लेते हैं है न ठीक है कल से आप आ जाओ जॉब पर